بائک میں چار گیئر ہوتے ہیں پہلا گیئر آگے ڈلتا ہے اور باقی کے سارے گیئر پیچھے ڈلتے ہیں اور سب سے پہلا گیئر ہوتا ہے اور اس سے بھی پہلے ہوتا ہے نیوٹرل جس پہ بائک کھڑی ہوتی ہے نیوٹرل کے بعد پہلا گیئر آگے ڈلتا ہے جس میں بائک اسٹاٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر باقی کے سارے گیئر پیچھے ڈالے جاتے ہیں اور بائک میں بریک ہوتے ہیں اور اب تو کچھ اچھی اچھی بائکیں بھی آ رہی ہیں کچھ مہنگی بائکیں بھی آ رہی ہیں جس میں ڈسیپلے ہوتے ہیں جن کو ہم پاور بریک کے نام سے بھی بول سکتے ہیں اور کچھ میں سیٹ اچھی آ رہی ہیں اب بائکوں میں سیٹ بھی آ رہی ہیں اچھی اچھی آ رہی ہیں اور اس کے لائٹس بھی اچھی آ رہی ہیں اس کے ہارنس بھی اچھے آ رہے ہیں اب تو ٹائر بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھے اچھے ٹائرس آ رہے ہیں پہلے تو دیر تک ہی بائک چلاتے ہوئے ٹائر پتلے ہوتے تھے اور تھوڑے ہلکے اسموتھ سے ہوتے تھے تو بائک پھسل جاتی تھی اب تو ماشاء اللہ سے ٹائر بھی بہت اچھے اچھے آ رہے ہیں جو انسان کو زیادہ کوئی دقت ہوتی نہیں ہے بائک چلانے میں اور آرام سے وہ کسی بھی جگہ سے آرام سے اس بائک کو چلا سکتا ہے کوئی ایسی کوئی زیادہ دقت ہوتی نہیں ہے انسان کو کہ یہاں اٹک گئے یا یہاں ٹائر پھٹ گیا یا یہ چیز خراب ہو گئی اور ہمیں تو دوستوں کے ساتھ بائک چلانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہم دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں بائک چلاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں اور کافی زیادہ مزہ آتا ہے ہر کسی میں ریس لگتی ہے مزے فن کے لیے کہ آؤ چلو ریس لگاتے ہیں تو کافی زیادہ مزہ آتا ہے بائک چلانے میں لیکن زیادہ تر دقت یہ رہتی ہے کہ بائک کی بیچ میں چلتے چلتے اگر بائک میں کچھ مکینیکل اس انداز میں چل جاتی ہے اس میں مکینیکل پرابلم آ جاتی ہے تو ہم تھوڑا سا اپنے ساتھ گیئر رکھتے ہیں تھوڑا سا اپنے ساتھ مکینیکل ٹول رکھتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو بیسک چیزیں ہو سکتی ہیں اور باقی اگر کچھ زیادہ ایسا بڑا چیز ہوتی ہے جو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے تو ہم زیادہ تر مکینکل مکینک کے پاس جاتے ہیں اس چیز کو زیادہ تر ریزالو کرنے کے لیے